जेह्ड़ी लोग अज्ज मतलब गार्डिंग शाडिंग करने दा शौंक ऐ एह् गार्डिंग शाडिंग करने दे बारे च सोचै दे में उनें गी एह् सलाह् देई सकनी मतलब तुस जो बी खाने आह्ली अस मतलब जेह्ड़ा साढ़ा नेचर ऐ ओह्दे बैलंस आह्नने आस्तै अस फुल्लें दी खेती करनी चाहिदी जेह्ड़े फूल शूल ऐ न ओह्दे च मधुमक्खी जेह्ड़े साढ़ी फूड चेन ऐ ओह् बराबर दी अस जेह्ड़ी केह् करना चाहिदा फूल शूल उगाने चाहिदे जेह्ड़े तितलियां जेह्ड़ी साढ़ी मधु मक्खियां हैन जेह्ड़ी शैल न साढ़े आस्तै उ'नें गी मतलब रुट्टी छुट्टी थ्होऐ उनें गी ओह् ते पूरियां खतम होई जानेियां अज्जकल कुत्थें दिक्खने गी लभदियां न नां मधुमक्खी लभदी नां ओह् जुगनु लभदा लाइट आह्ला कीड़ा ओह् मतलब पूरे समाज कोला आस्ता आस्ता खतम होई गेदे भलेआं गै